जी भय्या जी भय्या नाम मेरा शिवराज नाम है बोलिए भय्या आइसक्रीम में चाहिए थी आप के पास कितने फ्लेवर अवेलेबल है जो चाहिए वो मिल जाएगा सर फिर भी आप के हिसाब से बढ़िया बढ़िया कौनसी है फिर कभी मेरे को मतल ज़्यादा आइसक्रीम वग़ैरह चाहिए था आप के यहाँ अवेलेबल मिलेगी फैमिली पैक या मतलब यूँ घर पे मेहमान वग़ैरह आऐं तो ऐसे फैमिली पैक मिलेगी क्योंकि घर में खाना वग़ैरह हो मतलब गार्डन वग़ैरह में तब भी आप के पास अवेलेबल रह जाएगी वो भी करवा लोगे स्टॉल वग़ैरह सब आप आइसक्रीम के अन्दर आप करवा दोगे फिर कब तक कितना तक कहाँ तक कितना खर्चा आ जाएगा उस के अन्दर कितना खर्चा खर्चा आ जाता है उस के अन्दर मेरा देखो कभी पचास का भी हो सकता है कभी सौ का भी हो सकता है कभी दो सौ का भी खाना हो सकता है मतलब खाना क्या कह रहा हूँ इन में ज़्यादा का है इस से कम कभी नहीं हो सकता है अच्छा एम और और बच्चों के लिए अवेलेबल है

और ये रबड़ी की कुल्फ़ी वग़ैरह सब मिल जाएगी आप के यहाँ पर रबड़ी की कुल्फ़ी वग़ैरह मिल जाएगी अच्छा और कौन कौन से फ्लेवर वग़ैरह हैं कम्पनी वग़ैरह

अच्छा इस्टोबेरी फ्लेवर मिल जाएगा और नट्स वग़ैरह में नट्स नट्स होता है ना उस में मिल जाएगी चौकोबार और कौन कौन सी है अच्छा यूं ऐसे लो तो कितना होल सेल रेट में मिलेगा कि रिटैल प्राइज़ में मिलेगा ऐसे बाद में तो आप को ऑर्डर वग़ैरह दूँगा फिर हम अभी आप मेरे को होल सेल रेट में दोगे या यूँ रिटेल प्राइज़ में ही फिर होल सेल रेट में ही दे रहा हूँ अच्छा भय्या फिर वो तो आप को मिलेगा मेरे को थोड़ी ना मिलेगा मैं तो आप से ये कर रहा हूँ डील फिर हम को क्या पता कि हम को कितना डिस्काउंट दिया या

अच्छा ऐसा तो भय्या अभी तो मेरे को बटरस्कोच और दो वेनोल वेनेला दे दो ठीक है भय्या ठीक है